कानूनी व्यवस्था कखनो पक्षपातपूर्ण नहि भऽ सकैत अछि एहि दुआरे कि हम अहाँक उदाहरण देब जे मण्डन मिश्रके शाश्त्रार्थ जखन शंकराचार्य सँ भेल छलनि हँ आ पुछलखिन मण्डन मिश्र जे मण्डन मिश्रक घर कोन छियनि शंकराचार्य पुछलखिन तऽ पानि भरनी कहने रहनि स्वतः प्रमाणम ततः प्रमाणम शुकांगना विचरन्ति यत तत मण्डन मिश्र घर आसीत तातपर्य ई छै जे तोता के परत प्रमाण छै जे प्रमाण छै ओ स्वतः छै तऽ ओ जे जतौ मतलब सुगा सुगा बजैया वएह मण्डन मिश्रके मने घर भेलनि तातपर्य अहि जे कानूनी व्यवस्था पक्षपातपूर्ण कखनो नहि भऽ सकैया आ नहि होइ छै आ एहि पर हम कखनो विश्वास नहि करै छी न्याय व्यवस्था अखनो जे न्यायिक व्यवस्था छै ओ एकदम शुद्ध छै चाहे ओ लोकल जे व्यवहार न्यायालय होए चाहे उच्चतम न्यायालय होए न्याय व्यवस्था पर हमर कोनो टिप्पणी नहि अछि हम एकरा आदर करै छी शुरुसँ न्यायिक व्यवस्था सुदृढ आओर मतलब व्यवस्थित रहल अछि एहिमे कतौ पक्षपातक कोनो भी गुंजाइश हमरा नहि देखबामे अखन तक आयल अछि